میں شاہ رخ خان سے ملنا چاہتی ہوں شاہ رخ خان بہت اچھے ہیرو ہے ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ اتنا مقام پر کیسے پہنچ گیا وہ بہت بڑا اسٹار کیسے بن گیا ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں اور ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ بہت برے ایکٹر بن گئے ہیں اور ہم سلمان خان سے بھی بات چیت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بہت بڑے ایکٹر ہیں اور ہم ان سے بات کریں گے کہ وہ کیسے اتا بڑا ایکٹر بن گئے ہیں ہم بھی ہم بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم بھی اسی مقام پر پہچنا چاہتے ہیں بہت بڑے ایکٹر ہے بہت بڑے ایکٹر سے بھی ملنا چاہتے ہیں ہم ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں وہ بہت اچھے ہیں اور ہم ملنا چاہتے ہیں ان سے اور ہم شاہ رخ خان سے بھی ملنا چاہتے ہیں اور وہ سہیل خان سے بھی ملنا چاہتے ہیں دونوں بہت ایکٹر ہے تینوں بہت بڑے ایکٹر ہے ہم ان سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں بہت بڑے مقام پر وہ پہنچ گئے کیسے ہم بھی بننا چاہتے ہیں